मां टी वी ते हमेशह डांस एडी डांस इंडिया डांस नच बलिए डांसिंग लिटिल चैंप और बि हिकु ॿ ईंदा हुया उहो मां ॾिसंदी आहियां और वीडियो में कथक क्लासिकल डांस और बि मतिलबु सिंधी जा बि जेका डांस आहिनि भरतनाट्यम ईअं सभु ॾेखारींदा आहिनि